हाँ यह बात बिलकुल सही है कि स्क्रीन टाइम के कारण आजकल बच्चे गेम नहीं खेल रहें हैं और बच्चों को गेम खेलने के लिए प्रेरित कैसे करें यदि इसकी बात की जाए तो इसके लिए बच्चों के साथ मिल कर न्यू न्यू एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि बच्चों का खेल में दिल लगे उनकी दिलचस्पी खेल की तरफ़ बढ़े और ये स्क्रीन टाइम की तरफ़ दिलचस्पी ना बढ़े क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं इनके कारण स्क्रीन टाइम के कारण जो बच्चे हैं वे एक जगह बैठ कर दूसरे गेम नहीं खेल पाते हैं तो अगर हम बच्चों के साथ मिल कर कोई एक्टिविटी करेंगे तो बच्चों को उसमे मज़ा आएगा और फिर वह जो एक्टिविटी हुई है उस तरह से वे खुद भी गेम खेलने वाले बनेंगे